हाँ हमारे अ ग्वालियर जिले का एक इतिहास है और कई वर्षों से यह विकसित है प्रचलन में है एक बहुत अच्छा इतिहास रहा है जैसे कि जो भारतीय जनता पार्टी है जो आज बहुत बड़ी एक पार्टी है उसकी संस्थापक सदस्यों में से रही हैं राजमाता विजय राजे सिंधिया जी तो उनके जैसे कि उनके ही परिवार से जो है आज एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं बहुत प्राचीन ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जिनका एक जिनके परिवार का एक बहुत अच्छा इतिहास रहा है और कई सारे ऐसे घटनाएं हैं जो उनके परिवार से संबंधित हैं ग्वालियर में जो चल रही हैं हमारे यहाँ जो एयरपोर्ट भी है उनके नाम से और बहुत सारे कई ऐसे स्थल हैं समाधि स्थल जो बने हुए हैं जगह हैं सुंदर प्राकृतिक जो चीजें उन्होंने बनवाई हैं उनके परिवार से संबंधित ऐतिहासिक से जो संबंधित हैं बहुत सारी चीज़े हैं ग्वालियर में